ہاں مجھے پالتو جانور پسند ہیں جس کے اندر جو ہم گھر میں پالتے ہیں جیسے کہ مرغی ہے بکری ہے اور بطخ ہے کبوتر ہے ایسے پالتو جانور مجھے پسند ہے کیونکہ ان کی آواز اور ان کی میٹھی بولی سے ذہن کو ایک سکون ملتا ہے اور بکری کا جو دودھ ہے اس کے اندر بہت اچھی مقدار میں وٹامنس اور پروٹینس پائے جاتے ہیں اور جو ہمارے صحت کے لیے بہت اچھا ہے بہت سارے لوگ پالتے ہیں جانور جن کے اندر کتا بلی اور کئی قسم کے پیٹس ہوتے ہیں خرگوش بھی لوگ پالتے ہیں پالنا پسند کرتے ہیں میں اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے بکری اور مرغی بہت پسند ہے کیونکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے ہمارے اور کچھ اور بھی جانور ہیں جس کو بہت سارے لوگ تو شاید پسند کرتے ہوں گے لیکن میں پسند نہیں کرتا جیسے کہ ہو گیا ہے کت کتا ہے اور بلی ہے کتا اس لیے میں پسند نہیں کرتا اپنے گھر میں پالنا کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ بات سے منع کیا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں پر برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور بلی کو میں اس لیے نہیں پسند کرتا کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی برتن میں کسی بھی جگہ پہ منہ ڈال دینا جس کی وجہ سے ہمارے اندر انفیکشن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور بلی کی طرف سے بہت ساری گندگی کرنے کی بھی امکانات ہوتے ہیں اسی وجہ سے میں ایسے جانوروں کو پسند نہیں کرتا